हाँ मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ उज्जैन महाकाल दर्शन की यात्रा की थी हम लोग हम लोग ने जबलपुर से जबलपुर से ट्रेन में बैठे हम लोग ने जनरल में सफ़र किया था हम लोग भोपाल तक गए थे फिर भोपाल से फिर एक और दोस्त को साथ लेकर हम लोग उज्जैन पहुंचे वहाँ हम लोगों ने बहुत मस्ती की हम लोगों ने शिप्रा नदी में नहाया हम सभी दोस्तों ने बहुत मस्ती की वहाँ पर फिर महाकाल दर्शन किए फिर दोस्तों के साथ उधर पर वहाँ के मंदिर पता कर कर ऑटो वाले के साथ वहाँ के मंदिर घूमने की तैयारी की फिर उसने हम को एक एक मंदिर के दर्शन कराए उधर का इतिहास बताया उधर पर घुमाया और फिर लौट कर उसने हम लोग को उज्जैन छोड़ा फिर हम लोगों ने एक बार फिर महाकाल दर्शन किए फिर उसके बाद हम लोग ने वहाँ से रवाना होने के लिए निकले इस विषय में मुझे इतना ही ज्ञान है जी धन्यवाद